اردو زبان کی اگر ہم بات کریں ریاست میں علاقائی بولیوں سے کیسے مختلف ہیں تو ہم اس کو اس وقت مختلف پائیں گے جب ہم ٹیچنگ لائن میں جائیں گے یعنی کہ جب ہم مدرسوں کا رخ کریں گے اسکول کا رخ کریں گے وہاں ہمیں اردو زبان بولنے والوں کی تعداد اور اردو زبان کی اہمیت کا اندازدہ ہوتا ہے باقی اگر ہم علاقائی زبانوں کو دیکھیں تو یہاں پر صرف اور صرف علاقائی زبان ہی استعمال ہوتی ہے بس اسکول اور کالجوں میں اردو محدود ہو کر رہ گئی ہے